جی ہاں میں نے ایک ایسا کھیل کھیلا ہے جو خاص طور پر جذباتی اور پر اثر انگیز ہے وہ کھیل ہے شطرنج جو میں نے کھیلا ہے اور اس کا مجھ پر جذباتی طور پر گہرا اثر پڑا ہے یہ کھیل بہت معنی خیز ہے کیونکہ اس میں دماغی ورزش ہوتی ہیں اور اس میں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ سامنے والا اب کیا چال چلنے والا ہے اور اس کی اس چال کو سمجھ کر اپنا دفاع کرنا پڑتا ہے اور اپنی چال کو چلنا پڑتا ہے جس سے ہم اس گیم کو جیت سکیں